وزن بڑھانے کی کوشش کرنا یہ ایک عام سی بات ہے عام طور پر بہت سارے لوگ وزن بڑھانے کے لیے کچھ لوگ دودھ پیا کرتے ہیں کچھ لوگ ورزش کیا کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ زیادہ کھانا کو بھی ترجیح دیتے ہیں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمارے یہاں گاؤں میں وزن بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے گاؤں میں جو کہ بہت مقبول ہے اور گھریلو تدبیریں ہیں جن سے وزن بڑھایا جا سکتا ہے اور اس سے ہماری صحت اور ہم تندرستی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وزن بڑھانے کے کام آتی ہیں اور بہت سارے ایسی دوائیاں بھی آنے لگی ہیں جس سے وزن بڑھایا جاتا ہے اور اس پہ ہم لوگ محنت کرتے ہیں اور خوب کام کرتے ہیں تاکہ ہمارا وزن بڑھایا جا سکے جتنی ہو سکے کوشش کرتے ہیں وزن بڑھانے کے لیے